हेलो बोलिए हाँ चावल है कौन सा चावल चाहिए

ओ भी मिल ओ भी मिल जाएगा ठीक है तो बासमती का जैसे लीजिएगा तो बासमती का रेट वही पड़ जाएगा आपको एक सौ बीस तीस रुपये के जी पक्का का

और पुलाव वाला जो आता है चावल यह तुलसी चावल ओ है वह उसको नब्बे पंचानवे रुपये के जी पड़ता है वह ओ पुलाव ओलाव में काम आता है बनाने के लिए

कुकिंग बहुत बढ़िया है कुकिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको चावल ओवल खराब नहीं होगा

तो ऐसे तो बासमती ही ज़्यादा चलता है भोज भात में शादी ओदी में आपको और चौबीस कैरेट का तो चौबीस करे चौबीस करेट वाला भी अच्छा चावल है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है वह भी आप चला सकते हैं शादी में शादी में चलाइए अपने घर में खाइए ओस बहुत बढ़िया चावल है ख़ुशबू हाँ वह भी है उसका रेट आपको वही पड़ जाएगा आपको साठ पैंसठ रुपये के जी पड़ जाएगा

हाँ अच्छा चावल है आपको कहीं से कोई शिकायत नहीं आएगी आप बनाकर एक बार खाकर देख लीजिए बहुत बढ़िया उसका कुकिंग होता है कोई दिक्कत नहीं आएगी वह जैसे चावल छोड़ने के बाद वह थोड़ा महकने लगता है चाहे वह गीला टाइप का हो जाता है वह सब बिल्कुल उस चावल में नहीं आएगी परेशानी वही पैंसठ रुपये बताए हैं पैसठ से सत्तर रुपये रेट चलता है उसका

तो आपको पच्चीस के पचास के जी अभी कट्टा नहीं आ रहा है पच्चीस पच्चीस के जी अभी सभी पैकिट आ रहा है तो

उसका रेट अप आपको मिल जाएगा पैकेट लेना चाहेंगे तो उस पर डिस्काउन्ट कर देंगे आपको कोई ठीक है आपको पन्द्रह सौ पड़ जाएगा चौदह सौ भी पड़ जाएगा अठारह सौ का भी पैकेट है आप आइए दुकान पर जैसा मर्ज़ी वैसा आपका मन पसंद चावल देंगे

ठीक है ठीक